हाँ जी मैं कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ हाँ मैडम गुड इवनिंग बताइए ठीक ठीक आप कितने तक की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं यानी आठ लाख दस लाख बारह लाख मैडम आपका बजट क्या है सात लाख तो सात लाख में आप कितना अमाउंट लोन के लिए चाहते हो पाँच लाख लोन लेना है आपको कि पूरे सात लाख लोन लेना है ठीक ठीक तो मैडम ऐसा होता है कि छः लाख लोन अमाउंट तो हो जाएगा उससे पहले हमें आपके बैंक की जो पासबुक रहती है आप क्या काम करते हो आप जॉब में हैं कि आपका ख़ुद का कुछ सेल्फ़ एम्प्लोय्ड हैं ख़ुद का कुछ काम है कौन से जॉब में है आप प्राइवेट कि गवर्मेंट अच्छा तो हमें होता क्या है मैडम कि हमें आपकी बैंक की पासबुक लगती है उसमें जो आपकी ट्रांज़ेक्शन रहते हैं ना मतलब एक तरीक़े से सिबिल स्कोर आपका चेक होता है और आपका जो आई टी आर है हम जो इंकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते हैं उसकी हमें जानकारी लगती है तो उसके हिसाब से हम लोन लेते हैं अब जैसा कि आप बोल रहे हो कि छः लाख रुपये का लोन लेना है तो छः लाख रुपये का लोन तो हो जाएगा ये डाॅक्युमेन्ट जब हम देखते हैं उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आप इस लोन को कितने समय तक चलाना चाहते हो यानी कि दो साल तीन साल या पाँच साल उसके हिसाब से आपकी किस्त बनेगी मानो आपने पाँच लाख ए पाँच लाख या छः लाख का लोन लिया और इसको हमने पाँच साल की किस्तों में डाला तो हम जितने समय के लिए लोन लेंगे ना जितना ज़्यादा समय के लिए तो उसमें हमारी महीने की ई एम आई या किस्त बहुत कम बनेगी हम अगर हम अगर हम कम साल के लिए लोन लेंगे तो हमारी ई एम आई ज़्यादा बनती है है ना तो ऐसा उसका हिसाब रहता है और हम जो कार आप जिस भी कम्पनी की उठाना चाहते हैं वहाँ का एक एजेंट जो भी होते हैं डेलेवरी वाले एजेंट या वहाँ के हमारी मैनेजर से बात होगी तो वो हम हम उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे और आपको जो कार लोन है वह सेवेन परसेंट के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा मतलब हम जो भी लोन अमाउंट लेंगे तो उसका सेवेन परसेंट इंटरेस्ट रेट बनता है

वो पूरा पूरा डिपेंड करेगा मैडम जब आप यहाँ एक बार बैंक आप विज़िट करोगे ना तो मैं आपको सारी डीटेल बता दूँगा कि आपको कितने समय तक चलाना है है ना आप वह आप डिसाइड करोगे कि तीन महीने सॉरी तीन साल चलाना है कि पाँच साल चलाना है वह आपका टोटल डिसिज़न रहेगा तो आप एक काम ये करिएगा कि आप कल सुबह ग्यारह बजे के आस पास आप बैंक आ जाइएगा और वहाँ पर किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मैनेजर का केबिन कहाँ है तो मैं आपको सारी डीटेल बता दूँगा आप बस अपनी बैंक पासबुक ले आइएगा और अगर इंकम टैक्स रिटर्न की कोई आपके पास पेपर वग़ैरह हो तो वो ले आइएगा ठीक मैडम ओके